अॼु जे तारीख़ में ॾिठो वञे त महांगाईअ एतिरे क़दुरु माण्हूनि खे कनफ्यूज़ करे रखियो आहे जो जंहिं शइ खे वठणु वञनि था त उन्हनि खे किलो खपे त उहो उननि खे पाव थी वठणी पए टमाटर पहिरियों वीहें टीहें रुपये पाव हूंदा हुया अॼु जे डेट में हिकु सौ सतरि रुपये किलो वरिता था वञनि पिया इन करे घर जा ख़र्च तमामु तमामु कंजूसीअ सां हलाइणा था पवनि ऐं उन खां पोइ बि तमामु टेंशन जी ज़िंदगी आहे माण्हूनि जी ऐं ॾिठो वञे त ॿियूं बि केतिरियूं शयूं फ्रूट खाइणु त असांखे मिडिल क्लास लाइ भारी थो पये पियो पर ग़रीब वेचारा किथां हलंदा इन हालतुनि में इंसाननि जूं बीमारियूं वञनि थियूं वधंदियूं छो त इनटेक तमामु घटी थी चुको आहे ऐं घटि छा ज़ीरो थी चुको आहे असां जहिड़ा माण्हू बि कंजूसी करे अगरि हिकु पाव आना रहे या कुझु बि वठणु था चाहियूं त उन जो अघु ॿुधी करे वापसि थो घरु अचिणो पवे जिथे असी ॾह भाॼियूं वठी ईंदा हुआसीं पहिरियूं उन में अॼु हिकु या ॿ भाॼी था वठी सघूं पिया लेकिन पघारूं त ओतिरियूं ई आइनि ऐं पेंशन त ज़ीरो आहे असां पंजुवीह साल नौकरी करे बि एतिरा अहिड़ा ॾींहं न ॾिठा हुयासीं टे ॿार पालियासीं पढ़ायासीं पर एॾो महांगाईअ माइंड में कॾहिं न टेंशन खंयो हुयोसीं अॼु जे डेट में ॿारनि खे पढ़ाइणु ॿारनि जी ट्यूशंस ऐं ॿारनि जा ख़र्चु एॾा वधीक आहिनि ऐं डिमांड्स एॾियूं आहिनि स्कूलनि में जो माइट तमामु परेशान आहिनि उन करे इहो सरकार खे सम्झणु घुरिजे त माण्हुनि जे घर में अॼु हिकु ॿारु हूंदे बि सभु टेंशन जी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि उन खां पोइ बि ॿार खे केतिरो कंट्रोल में करे सघूं अॼु जे डेट में ॿारनि खे मोबाइल हुजणि बि ज़रूरी आहे लेकिन न वठी ॾियण ते उहे ॿार बि ख़राबु था थी पवनि मुंहिंजे साहेड़ीअ खे मोबाइल आहे मूंखे कान्हे उहे माइटनि खे सभु ॿुधणो थो पवे इन करे महिरबानी करे उन महांगाईअ जे इन खे ॾिठो वञे धियान में रखियो वञे जेतिरो थी सघे जल्दी जल्दी धियान में रखणु घुरिजे